जब कोइ नवजात जन्म लै छै चाहे गाय भैंस या इन्सान कोइ भी हो सबसे पहले ओ अपन माँ बापके खोजै छै इन्सानके बच्चा होइ छै तऽ ओ भी अपन माँके ही पास जाए चाहै छै आ मवेशी हो गाय हो सब अपन माँके ही खोजै छै जब नवजात कोइ इस दुनियामे आबै छै तऽ ओकरा हमलोग के एक्स्ट्रा खयाल रखैके जरूरत पड़ै छै आओर करना भी चाहिए ओकर साथ साथ हमलोगोके ओकर माँके भी लेके चलना चाहिए जब कोइ मवेशी या गाय बच्चेके जन्म दए छै तऽ अपन ओकरा कमजोरी हो जाइत छै जेकर वजहसँ ओ कमजोर हो जाइत छै लेकिन ओकरा अपना बच्चाके दूध भी पिलाना छै और जेकरा वजहसँ ओकरा आओर कमजोरी होइ लागै छै ईसलिए हमलोगो को ओकर माँ के भी ख़याल रखना चाहिए ओकर माँके वही पे चारा दे देना चाहिए जादा ओकरा दूध नहि दुहना चाहिए दश दिन तक तऽ कमसँ कम गायके दूध या भैंसके दूध नहि दुहना चाहिए ताकि ओकर बच्चेके पूर्ण आहार मील पाए ओकर बच्चाके पूर्ण आहार मील पाए क्युकी वो शुरू शुरू से ही घास चरए तऽ जानै नहि छै बादमे सिखय छै महीना भर बाद सिखय छै तऽ महीना भर तऽ कमसँ कम ओकरा माँके सम्पन्न दूध मिलना चाहिए गायके या भैंसके बच्चाके आर गायके भैंसके बच्चाके एकदम अच्छे से रखना चाहिए मच्छर नहि काटने देना चाहिए साफ सुथरा रखना चाहिए साफ सुथरा जगह पे रखना चाहिए अगर गायके बछड़ा सूसू या गोबर करै छै तऽ ओकरा फट से साफ सुथरा कर देना चाहिए ताकी ओकर देह हाथ नहि घिनाए एक महीना तक तऽ कमसँ कम नवजातके हमलोगके पूरा एनाहे खयाल रखना चाहिए एक महीनाके बाद धीरे धीरे जब ओ बड़ा होइ लगै छै तऽ अपनेआप समझदार होइ लगय छै फिर ओ घास चरए लगै छै फिर ओकर समझशक्ति थोड़ा बढ़ जाइत छै तऽ एनाहे ही हमलोगोको खयाल रखना चाहिए